जी हाँ मेरी पसंदीदा पत्रिका एक राजस्थान पत्रिका है जिस में मुझे रोज़ाना राजस्थान में होने वाले समस्त घटनाक्रमों के बारे में पढ़ने को मिलता है यह मुझे बेहद पसंद इस लिए है क्योंकि एक तो मुझे इस में रोज़ाना आए दिन होने वाली घटनाक्रमों के बारे में पता चलता है और दूसरा राजस्थान पत्रिका में राजस्थान पत्रिका वाले रोज़ाना वर्तमान में होने वाले विभिन्न क्षेत्रों में ऊँपर नीचे दाएँ बाएँ और कोई भी कार्यक्रम हो उसको सेम टू सेम कॉपी करते हैं और दूसरा राजस्थान पत्रिका में मुझे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रोज़ाना पढ़ने को मिलते हैं जिस के कारण मेरी वर्तमान नॉलेज बहुत अधिक हो गई है यह मुझे बेहद पसंदीदा है कि मुझे इसी पत्रिका में करंट अफेयर्स भी पढ़ने को मिलती है